हाँ मैम आप संजीवनी हॉस्पिटल से बोल रहे हो क्या बबीता मैम से बात हो सकती है मैम हमारे पेट में दर्द हो रहा है रात से मैम हमने रात में दाल चावल सब्ज़ी रोटी पापड़ लगभग सारी चीज़ें खा चुके हैं मैम रुक रुक कर दर्द हो रहा है यस मैम मैम आ सकते हैं मैम कितने बजे तक आज मिल सकते हो आप दो बजे तक मैम उसके लिए कुछ टेस्टेड भी होंगे यस मैम मैम आप हॉस्पिटल में रहोगे न यस मैम ठीक है तो मैम फिर हम आपसे मिल लेंगे आ कर हॉस्पिटल में यस मैम मैम उसके लिए कुछ फ़ॉरमेलिटीज़ लगेगी हॉस्पिटल में ठीक है ना मैम मैं आ जाती हूँ मैम और कोई डाक्युमेंट्स यस मैम ठीक है मैम आज हाँ ठीक हाँ ठीक है मैम थैंक यू मैम आ कर मिल लेते हैं आपसे